नंढे हूंदे खां ई मूंखे सिबण भरण जो ॾाढो शौंक़ु रहियो हिनजे करे मां सिलाईअ सां सिलाई त कंदी हुअसि मशीन ते बि ऐं हथ ते बि तंहिंखां पोइ मां भर्त भरण जो शूरू कयो तरहं तरहं जा स कचा भर्त पक्का भर्त चैन स्ट्रेट क्रोस स्ट्रेट इन तरह जा अलॻि अलॻि टाईप जा भर्त मां पंहिंजी मम्मीअ खां सिखिया तंहिंखां पोइ असांजे पाड़े में हिकिड़ी आंटी हुई उन मूंखे निटिंग सेखारी उनजे करे मूंखे ॾाढो मज़ो आयो सिबण भरण खां गॾु ई हिकिड़ी ॿी नईं शौंक़ु जी ॻाल्हि मां सिखी वरिती त इनजे करे मां वरी उन आंटी खां भर इहो सीटर ठाहिण जा तरीक़ा सिखण लॻस उन वरी मूंखे सेखारियो के सीटर में पैटन कीअं विझिजे रंग कीअं विझिजन डिज़ाईन्यूं कीअं ठाहिजनि माप कीअं वठिजे अलॻि अलॻि तरहं जूं सभु ॻाल्हियूं सिखियस हिनजे करे मुंहिंजे हथ जा ठहियल सीटर मुंहिंजे ॿारनि खे मुंहिंजे फ्रेंडस जे ॿारनि खे घरवारनि खे सुठा लॻंदा हा मैं मुंहिंजी साहेड़ियुनि जे ॿारनि खे जॾहिं ॿार थिया त मां उन्हनि खे अक्सर खर्चीअ जे बदिरां सीटर ठाहे ॾींदी हुअसि यां फ्रोक नंढा नंढा बाबासूट वग़ैरह ठाहे उन्हनि ते सुहिणियूं सुहिणियूं एम्ब्रोएडिरी करे भर्त भरे उन्हनि खे ॾींदी हुअसि त जॾहिं हू पाईंदा हा त मूंखे यादि बि कंदा हा ऐं प्यार सां चवंदा हा तुंहिंजा ठहियल कपिड़ा ॾाठा वणण था पिया इन तरह सां जॾहिं हिक ॿिए सां वंड विराए करे भर्त जा कम सिलाईअ जा कम निटिंग जा कम कयूं था त गॾु वेही बि करे सघजनि था अक्सर असां साहेड़ियूं सीटर गॾु वेही ठाहींदास सीयारे में उस में वेही आराम सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि कंदा हुआसीं ऐं सीटर बि ठाईंदा हुआसीं इन तरह सां असांजो टाइम ॾाढो सुठे नमूने में गुज़िरंदो हो